हाँ मैंने शुरुआत से व्यंजन बनाए मैंने सबसे पहले जब लॉकडाउन था तब मैंने रसगुल्ले बनाए थे और मुझे वो बनाकर बहुत अच्छा लगा और उसके लिए मुझे मेरी मम्मी ने प्रेरित किया जब मैं फ़ोन पहले चलाती थी और लोकडाउन था तब मैंने सोचा घर में बैठे बैठे क्या करें तब मैंने रसगुल्ले बनाए इसमें मैंने सबसे पहले मैंने एक किलो दूध मंगाया फिर उसमें नींबू की उसको पहले गरम किया उकाला उसको फ़िर उसमें नींबू की खटाई डाली फ़िर तब मैंने सुबह तक उसको ढक्कन देके बंद कर दिया फ़िर सुबह उठी तब वो है ना फट गया था फ़िर मैंने उसमें से पानी निकाल दिया और जो वो पीछे रहता है गाढ़ापन उसको रख लिया और फिर मैंने उसके लिए शक्कर और पानी की गाड़ी गाड़ी चासनी बनाई और फ़िर मैंने उस चासनी में रसगुल्ले बना बना के छोटे छोटे उसमें डाल दिए